मधुबनीमे देखै छिए जे लोकके रोजाना सामना करऽ पड़ैए किछु चुनौतीके जेना पानिके भेल सड़कके भेल इएह आपसमे देखै छिए जे कि परिवारेमे या दोस्तेमे विवाद होइत अछि पानिके समस्या तऽ किछु जगह नहि छै लेकिन किछु जगह बहुत अधिक छै ओतऽ जमीनसँ पानि नहि आबि रहल छै सड़कमे देखै छी जेकि बहुत रास सड़क एखन खड़ञ्जी छै ढलाइ नहि भेल छै तऽ यातायातमे जे काज कऽ रहल छथिन हुनका जाइत अबैमे अधिक परेशानी होइत छनि